हैलो एच पी गैस एजेंसी मुंहिंजो गैस आईडी नंबर आहे सत हिकु पंज नव छह टे टे ॾींहुं अॻु मां गैस बुक कराई हुई पर मां हाणे उतां ॿिए हंधा शिफ्ट थी वई आहियां त मुंहिंजी जेकी बुकिंग हुई तव्हां उते रद कयो ऐं मूंखे नएं पते ते मूंखे मोकिलिजो